یقیناً یہاں ٹیکنالوجی کی کچھ اہم تبدیلیاں ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے دوران دیکھی ہیں جیسے انٹرنیٹ کی آمد نے دنیا کو ایک بڑے گھر میں تبدیل کر دیا ہے اب ہم کسی سے بھی کسی وقت بھی بات کر سکتے ہیں معلومات کسی بھی جگہ سے اب حاصل کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں موبائل ہمارے پاس ہر وقت ہوتا ہے اب ہم فون سے معلومات نکال سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں میسیج بھیج سکتے ہیں اور تصاویر بھی لے سکتے ہیں شوشل میڈیا نے ہمیں ایک دوسرے سے جڑنے ایک دوسرے کے خیالات شیئر کرنے تجربات شیئر کرنے کا نیا طریقہ فراہم کر دیا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ نے ہمیں اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے اور اپنے کاموں کے دور دراز کاموں کو دورانداز طریقے سے انجام دینے کا ایک نیا طریقہ فراہم کر دیا ہے مصنوعی ذہانت نے ہمیں اپنے کاموں کو خوددار بنانے اور نئی مصنوعات اور خدمات بنانے میں مدد کی ہے ان تبدیلیوں نے میری زندگی اور میرے کام کی جگہ بہت زیادہ متاثر کیا ہے اب میں اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں سے زیادہ رابطے میں ہوں میں ان کو کام میں اپنے کام کو زیادہ موثر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں اور دنیا کے بارے میں زیادہ جان سکتا ہوں